सा सिमिन्ट यऽ

सरिया की दर छै ओ सीमिन्टो लेनाइ छै सरियो लेनाइ छै अहाँके गाड़ी यऽ ने किछु कम बेस करबै ठीके छै जे किछु कम बेस कए देबै अबैत छियै बालुओ यऽ बारियो बालुओ दू गाड़ी लेनाइ छै पाँच गाड़ी पाँच गाड़ी दए देबै किछु कम बेस कए देबै

एहन नहि केओ कहए जे बेसी पैसा लए लेलकऽ ठीके छै तऽ भेजु